पाँच आठ दो हज़ार एक छः आठ दो हज़ार तीन छः सात दो हज़ार तेईस पांच छः दो हज़ार तीन छः सात दो हज़ार तेईस